تلنگانہ میں مختلف مذہب کے ماننے والے ریتے ہیں اور اُن کے جو ہے لباس بھی الگ الگ ہے جیسے مارواڑی مارواڑی لوگ جو ہے گھونگھٹ گھونگا گھاگھرا چولی پہنتے ہے اور مسلمان شیروانی پہنتے ہیں اور ہندو جو ہے دھوتی وغیرہ دھوتی اور کُرتے کا استعمال کرتے ہے اور سِکھ لوگ جو ہے اپنے سروں پر پگڑی باندھتے ہیں